ہیلو عمار میں ذکی بول رہا ہوں میں میں ایک ریفریجریٹر خریدنا چاہتا ہوں اور میں نے ورلپول ڈبل ڈور ٹو اسٹار ریفریجریٹر کے بارے میں اچھی باتیں سنی ہیں کیا آپ مجھے اس کی خصوصیت کے بارے میں مذید بتا سکتے ہیں یہ اچھا لگتا ہے اس کی صلاحیت اور دیگر خصوصیت کے بارے میں کیا خیال ہے وضاحت کرنے کے لیے شکریہ عمار ویسے میں نے سنا ہے کہ دوسرے برانڈس بھی ہیں کیا بھنور بہترین آپشن ہے یہ مدد گار تھا عمار میں اس کے بارے میں ضرور سوچوں گا آپ کے وقت اور معلومات کے لیے شکریہ